سینٹرل دلّی ضلع میں نقل و حمل کے بہت سارے ذریعے ہیں جیسے کی سڑکیں بنائی ہیں ریلوے ہیں ہوائی اڈے ہیں پبلک ٹرانسپورٹ ہے سڑ اور اس میں جو ہیں ای رکشا ہیں آٹو ہیں میٹرو ہیں بسیز ہیں بائکس ہیں اپنی پرسنل کار ہیں جس سے کی بہت آسان ہو گیا ہے ٹرانسپورٹ کا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا اب بہت آسانی سے کر سکتے ہیں اور اس میں دیکھا جائے تو ایک عام آدمی کے لئے بھی سستے بھی ہیں اور مہنگا بھی ہے کہ جیسے آپ کہیں جانا جا رہے ہیں تو آپ کوئی بائک بک کر سکتے ہیں بائک بک کر لیے رکشا لے لیے آپ اپنی پرنسل بائک سے بھی جا سکتے ہیں آٹو لے لیے اس سے اور اس میں چیلنجز یہ ہیں اس کو اور آسان بنایا جا سکتا ہے اور سستا بنایا جا سکتا ہے کہ ہر ایک جو عام آدمی ہوتا ہے وہ بھی ایک بڑے ٹرانسپورٹ کو یوز کر سکے جیسے کہ آج کے ٹائم میں یہ اولا اوبر چل رہے ہیں ان کو ہم اور آسان اچھا کر سکتے ہیں